हैलो हा सर ॿुधायो अछा तव्हांजो त तव्हांजी कार जो कहिड़ो मॉडल आहे आइ ट्वेंटी आहे त आइ ट्वेंटी जे हिसाबु सां मां तव्हांखे ॿ प्लैन ॿुधाइ थो सघां हिकु में तव्हां एक्सीडेंटल कवर थींदव उन जो जेके उन जो तव्हांखे उन में प्रीमियम पे करिणो पवंदो ऐं जेको गाॾीअ जो जेको नॉर्मल तव्हांजो इंश्योरंस थींदो उहो थींदव ऐं हाणे जेके तव्हांजो नॉर्मल इंश्योरंस तव उहा तव्हांजो पंज हज़ारें अथव महीनो पर उन पर उन में तव्हांखे सिर्फ़ु अगरि गाॾीअ खे थर्ड पार्टीअ तव्हांखे अगरि ठोके थी तो ही तव्हांखे क्लेम मिलंदव न त कुझु बि कान मिलंदुव हा ऐं अगरि एक्सीडेंटल जो कवर आहे ओ तव्हांजो जेको गाॾीअ जो सॼो ख़र्चु हूंदो उहो सॼी कंपनी भरे ॾींदी

त तव्हांखे उहा तव्हांजो अमाउंट उहो जेको नॉर्मल तव्हांजो जेको अथव कार जो इंश्योरंस उन जो डबल अथव उहा ॾह हज़ार त ईंदव एक्सीडेंटल

ठीकु आहे त तव्हां पंहिंजे कार जी सॼो कागज़ात खणी करे असांजे ऑफ़िस में अचो असां ऑफ़िस में साम्हूं आम्हूं साम्हूं वेही करे बि ॻाल्हाईंदासीं ऐं तव्हांजो उते जानकारी वठंदासीं कि तव्हांजो तव्हांजा नाला तव्हांजो पेन कार्ड तव्हांजो गाॾी जंहिंजे नाले आहे उन माण्हूअ खे बि वठी अचिणो आहे छोकी त हुननि जी बि साइन लॻंदी

त उन ई फ़िक्र न कयो तव्हां रजिस्ट्रेशन खां पहिरियों ई तव्हां वठी था सघो प्लान एक्सीस कराइ था सघो तव्हां इहो जेको सोचियो अथव जेको प्रीमियम आहे उहो तव्हां वठी छॾियो तव्हांजो तव्हांजो मथे महीने फ्री रक़म बैंक मां हलणु चालू थी वेंदी पंहिंजो पंहिंजी पाण ई रक़म कटिजी वेंदी बैंक मां

हा ॿियो कुझु तव्हांखे जानकारी खपे ठीकु आहे